हैलो मुस्कान ट्रेवल्स मां सीमा टे नंबरु ओ टीअ मां थी ॻाल्हायां कल्ह मां तव्हां वटि आई हुअसि गाॾी बुक कराइण लाइ हिक बजे जी बॉम्बे सेंट्रल जी अॼु तव्हां जो ड्राइवर असां वटि लेट पहुतो असां हुनखां पुछयोसीं तूं असांखे पंजे बजे ताईं पहुचाईंदे त चयईं हा पर हाणे उहो असांजी गाॾी निकिरी वई पंजे बजे वारी अञां असांखे लेट पहुचायो अथईं महिरबानी करे तव्हां असांजा पैसा वापसि करियो